असांजे सूबे में चञा ई सरकारी अस्पताल मौजूदु आहिनि सरकारी अस्पतालनि जे सवाइ प्राईविट अस्पतालनि में बि हर किस्मु जी सुविधा मौजूदु आहे राज्य जे स्वास्थ्यु सबंधी सेवाउनि जी ॻाल्हि कजे त अञा चङा ई वाधारा आहिनि असांखे चङा ई किस्मु जा सुधार करणु घुरजनि जंहिं कंहिंजे ॻाल्हि घुरिजे हिननि शेवाउनि जी क़ीमत जी त जरूर प्राईविट अस्पतालनि जे लिहाज़ खां सस्ता आहिनि पर प्राईविट अस्पतालनि जे भेट में इहे मयारी न आहिनि छाकाणि त इनजे इलाज़ करण को बि फ़ाइदो चङे देरि सां थिए थो त माण्हूं या मरीज़नि जो हुननि जो एतिबार घटि थिए थो प्राईविट अस्पतालनि में जेतोणीक फीस या इलाज जो ख़र्चु चङो वधीक आहे हरु टेस्ट जी क़ीमत एक्स रे ई सी जी या ब्लड टेस्ट शुगर टेस्ट वगै़रह जे कीमत सरकारि अस्पतालनि में लॻभॻि न जे बराबरि आहे पर प्राईविट अस्पतालनि इहा फीस या इनजी क़ीमत चङी वधीक आहे तंहिंखां पोइ बि माण्हू सरकारी अस्पताल में वञण सां बचंदा आहिनि भले ही प्राईविट अस्पतालनि में उनजी क़ीमत वधीक छो न हुजे असांखे सरकारी सतह ते अहिड़ियूं योजनाऊं या अहिड़े किस्मु जूं बीमा यां स्वास्थ्यु बीमा जहिंखे चइजे उहे हुजणु खपिजो जंहिंसां माण्हू घटि ख़र्चु में पंहिंजो इलाज कराए सघिजे